کھیل لوگوں کے لیے تناؤ سے نجات دلانے اور خوشگوار آؤٹ لیٹ فراہم کرنے میں کئی طریقوں سے مددگار ثابت ہوتے ہیں یہاں کچھ اہم پہلو ہیں جن کے ذریعے کھیل افراد کو ذہنی و جسمانی سکون فراہم کرتے ہیں نمبر ایک جسمانی سرگرمی کھیل جسمانی ورزش کا بہترین ذریعہ ہیں جس کے دوران جسم میں اینڈ خارج ہوتے ہیں جو قدرتی طور پر خوشی کا احساس پیدا کرتے ہیں یہ کیمکلز نہ صرف موڑ کو بہتر بناتے ہیں بلکہ تناؤ کو بھی کم کرتے ہیں نمبر دو ذہنی توجہ کھیل کھیلتے وقت ذہن مکمل طور پر کھیل پر مرکوز ہوتا ہے جس سے روزمرہ کی مسکلات اور تناؤ سے عارضی نجات ملتی ہے یہ ذہنی توجہ کا بدلاؤ تناؤ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے نمبر تین سماجی رابطہ کھیل لوگوں کو آپس میں ملنے اور بات کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں یہ سماجی رابطے اور ٹیم ورک کا احساس افراد کو خوشی اور تعلق کا احساس دلاتے ہیں جو تناؤ کم کرنے میں مدد کرتے ہیں نمبر چار خود اعتمادی میں اضافہ کھیلوں میں کامیابی حاصل کرنا یا اپنی کارکردگی کو بہتر بنانا خود اعتمادی میں اضافہ کرتا ہے یہ خود اعتمادی فرد کی سخصیت پر مثبت اثرات ڈالتی ہے جس سے تناؤ کم ہوتا ہے اور ایک مثبت خود تصویر بنائی جاتی ہے نمبر پانچ تفریح اور لطف کھیل تفریح فراہم کرتے ہیں جو خوشی اور لطف کا باعث بنتے ہیں چاہے یہ کوئی دوستوں کے ساتھ کھیلا جائے جانے والا دوستانہ میچ ہو یا کوئی انفرادی کھیل یہ سرگرمیاں انسان کو روزمرہ کے دباؤ سے نکالنے میں مدد کرتی ہیں نمبر چھ رسم و رواج اور روایت کا حصہ کچھ کھیل ریاستوں یا معاشروں میں روایات کا حصہ ہوتے ہیں جن میں شرکت کرنا افراد کو اپنی ثقافت اور روایات کے قریب لے آتا ہے یہ شرکت اور کمیونٹی کا احساس افراد کو جذباتی سکون فراہم کرتا ہے نمبر سات ذہنی صحت کی بہتری کھیل ذہنی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ باقاعدہ کھیلوں میں حصہ لینے والے افراد میں ذہنی دباؤ اضطراب ڈپریشن کے امکانات کم ہوتے ہیں ان میں تمام پہلوؤں کے ذریعے کھیل نہ صرف جسمانی صحت کو بہتر بناتے ہیں بلکہ لوگوں کے لیے تناؤ سے نجات کا ذریعہ بھی بنتے ہیں اور ایک خوشگوار اور مثبت زندگی گزارنے میں مدد دیتے ہیں